भारताव मानसिफोर बेरायहैग्रा गाहाय धोरोमारि जायगाफोरनि मादाव आङो मोनथामसो धोरोमारि जायगाफोरनि मुंखौ बुंनो सानदों बेसोरो जाहैबाय कामाख्या थानसालि केदारनाथ अक्षरधाम थानसालि दा बेसोरनि गेजेरावहाय कामाख्या थानसालिया बे जोंनिनो हिन्दु धोरोमारिफोरनि मोनसे धोरोम थानसालि बेयावहाय हिन्दु धोरोमनि मानसिफ्रानो गोबां जायगानिफ्राय फैनानै बेरायफैयो आरो हिन्दु धोरोमनि अनगायैबो गुबुन धोरोमारि मानसिफोराबो बेवहाय गुबुन गुबुन जायगानिफ्राय फैनानै बे थानसालियाव बेरायफैयो बेजों लोगोसे केदारनाथ आरो अक्षरधामावबो बेबादिनो हिन्दु धोरोमनि मानसिफोरानो बोथोर लानानै बे जायगायाव बेरायहैयो लोगोसे आङो बेखौनो बुंगोन जे कामाख्या थानसालियाव अम्बुबासिनि समावहाय मोनसे गिदिर मेला जायो आरो बेयावहाय गुबुन गुबुन जायगानिफ्राय धोरोमजों लोब्बा गोनां जायफोरनोखि फुजारिफोर बिसोरो बे जायगायाव फैनानै सप्ताहसेनि थाखाय बे धोरोम फोरबोखौ बेयावहाय गेदेरैनो फालिफैनाय जायो